समय ऐं टाइम बलवान आहे उणवीह सौ सतेतालीह खां अॻु भारत ऐं पाकिस्तान हिकु गॾियल विशाल देश हो हुनमें हिकु पंहिंजो सिंध प्रदेश हो जेको विर्हाङो थियण खां पोइ असांजो सिंध प्रदेश पाकिस्तान में आयल आहे जॾहिं विर्हाङो थियो तॾहिं वक्त अनुसार सिंधियुनि खे उतां खां निकिरी वञणो पियो जेको हिन्दुस्तान थियो तॾहिं हुनजे अलॻि अलॻि प्रदेशनि में सिंधी विरिहाइॼी विया पाण खे पंहिंजो जुदा राज्य न मिल्यो तंहिंजे करे पाण सभु सिंधी भारत देश में अलॻि अलॻि राज्यनि में रहणु लॻियासीं सिंधियुनि में पंहिंजो सिंधु राज्य अलॻि हुअणु सबबि पंहिंजी मातृ भाषा सिंधी ॻाल्हाएजी वेंदी हुई ऐं सरकारी तर्ज़ ते बि सिंधी भाषा जो उपयोगु थींदो हो पर वक्त अनुसार जीअं भारत पाकिस्तान जो विर्हाङो थियो उन्हीअ खां पोइ पंहिंजो सिंधी पैं पंहिंजो सिंधी भाषा जे राज्य में घणेई आहे में हुआ उन राज्य में सरकार सिंधी भाषा जा स्कूल प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल ऐं कॉलेज खोलिया उन्हनि राज्यनि में सिंधी भाषा जो लिखणु पढ़णु वेहबो हो पर जंहिं राज्यनि में सिंधी स्कूल न हुया उन सबबि उते जा सिंधी भावर भेनरूं सिंधी भाषा लिखणु पढ़णु सिखी न सघिया जीअं वक्त जे तक़ाजे सां दुनियां में कंप्यूटर जो उपयोगु थियणु लॻो तीअं तीअं अंग्रेज़ी भाषा जो वधीक में वधीक उपयोगु थियणु लॻो जंहिंजे करे अॼु जे ज़माने में टी वी नेट मोबाइल अहिड़ा सभु उपकरण अची विया आहिनि वधीक अंग्रेज़ी भाषा जो वाहिपो थियो ऐं उनजी असर सिंधी भाषा ते तमामु घणी थी आहे ऐं जिते जिते सिंधी स्कूल कॉलेज हुआ उहे बि अॼु बंदि थी रहिया आहिनि जंहिंजे करे सिंधी भाषा ऐं लिपीअ ते वॾो असर थियो आहे उन लाइ सिंधी समाज खे सुॼागु थियणु खपे जय झूलेलाल